हॅलो तुमी कोण हय कित्याक कॉल केल्लो तुमी हय विकताय आमी तुमकां किदें जाय

आमी गोसाळीं वांगी पडवळ दुधी विकताय तुमकां कसली भाजी जाय आसली पडवळ म्हणटा ती लांब आसता आमी ते पावसाकच ये करताय रयताय ती हय गांवठी ना रे गांवठी ना रे गांवठी भाजी ती ते आमी पावसाक मिरसांगो रयता तेन्ना न्हय पिकयताय तें हय तुका हय तो मेळपाक शकता पूण तो आमी पावसान रयनाय तो गिमान रयताय आमी ना मुळो ये उरपां ना ते पावसाक हीच भाजी मेळटली गोसाळीं वांगे पडवळ तिंच मेळटली तशें किलानी विकनाय त्यो अशें करून पंन्नास रुपयाक तीन दिताय पडवळ गोसाळीं चार दिता वांगे चार दिता तश करून दिताय आमी हय आमी आमी गुगल पे यूज करताय कित्याक आमचे कडेन आसाय गुगल पे केल्यार जाता आमकां हय ह्याच नंबराचेर केल्यार जाता आमी डिलवरी करता तुजी पेडण्या म्हणल्यार हय डिलवरी आसता तुगे फक्त लोकेशन धाड तूं तश करून आमी धाडटाय मागीर हय मातसो हय जाता तश करून सेंड केल्यार हय तुजी ये लिस्ट पळयता मरे टोटल करता आनी तुका धाडटा मागीर बरोबरच पेमेंट केल्यार जाता तश करून बरें